हॅं दीदी हॅं दीदी प्रणाम अच्छा कथी कथीक सुबिधा हइ दीदी अच्छा जैसे डलेबरी होइ बला छै दीदी तऽ ओकर कथी कथी सुबिधा छै अच्छा जैसे पर अं आं डलेबरी गेलै तऽ ओकरा की कहै छै जे डलेबरी होइ बला छै तऽ ओकरा सब चीजके व्यवस्था होल छै दीदी ओहिजा ऑंय ओहए ने जैसे की जे बच्चा होइ छै तऽ बच्चाके प्रोबलेम होइ जा छै जैसे जनडिस भऽ गेलै किछो लीभर भे बच्चाके जैसे कमजोरी बच्चाके छै तऽ ओ सबके व्यवस्था रहना ने चाही तऽ ओहए ने ओहए सब जेना हइ की कहै छै व्यवस्था होना चाही ने दीदी आब जैसे जैबै ओहिजा तब नहि कोइ चीजके व्यवस्था होइ छै तऽ बच्चाके परसेंट बच्चाके मायके अथी होइ जाइ छै दिक्कत होइ जाइ छै बच्चाके दिक्कत होइ जाइ छै तऽ ओ सबके व्यवस्था होना चाही ने हॅं जैसे टी बी आर के बिमाड़ी होइ छै टी बी बिमाड़ीमे दबाई अरो मिलै छै तऽ ओ दबाई वहाॅं मिल जइतै ठीक हइ दीदी तऽ सब चीज सब बिमाड़ीक वहाॅं दबाई मिल जइतै अच्छे ओहए तऽ सब चीजमे वहाॅं होना ने चाही सब चीजके व्यवस्था रहै छै तऽ परसेंटके कोइ दिक्कत नहि ने रहै छै ओ आच्छे दीदी तऽ की कहै छै वहाॅं अं चमइनो न रहै छै लहरों ने काटै बला